जेनाकि हमर खाना बढ़ियाँ बनय छै तऽ कहलियै की थोड़ा बढ़िआँ अच्छा लगय छै तऽ जेना की होटल खोलय छै लोग की अपना खाना बनायके अपना जेना लिट्टियेए समोसा भेलय जेना पराठे भुजिया भेलय जेना कचरिये फुलौरी भेलय तऽ अपना छानिके अपना बेचबय तऽ दू गो रूपैआ होतय तऽ अपना कहलियै बजारोमे फेर जाके खोलबय तऽ व्यवस्था सब चीजके होना चाहिये कुर्सी रे टेबुल रे जैसे की तनिक छपरियो देबय तभिये नहि खोलबो करबय तऽ घरमे सम्पर्क करलियै पति लगन तऽ पति नहि किछु बोललखिन की से हँ की खइले भाय नहि खाइले कोइ अथी नहि तऽ फेर एक दिन करलियै की जे नहि अपना कमेथिए रऽ खइथियै रऽ अपना बालो बच्चा रहतै रऽ सुरस्ता तऽ करलिये कहलियै की से नहि जेनाकि बजारमे होटल खोलबय तऽ ओकरा खातिर छपरी चाही तकर बाद कुर्सी टेबुल चाही तऽ मालिक कहलखिन नहि पैसा नहि छै ने करयके छै अपना घरेमे खाना बनबऽ अपना रहऽ तऽ उहोपर हम कहलियै नहि हम्मे दोकान खोलबय करबय हम बेचबय अपना बेचबय तऽ दू गो रूपैआ होतय तऽ कहलखिन नहि डाइरेक्टे नहि छै पैसा छपरियो चढ़बय खातिर जेना कुर्सी टेबल होइ छै जेनाकि खानामे अनेक प्रकारके जेना सब चीज होइ छै तऽ ओइ खातिर व्यवस्था पैसा होतय तभिये ने तकर बाद जाके अपना उहोसँ नहि होतय रऽ तऽ हम कहलियै डेरे पर अपना चदरा चढ़ल छै तऽ अपना ओइजाँ खोलिके अपना ओइजाँ अपना बेचब दू गो रूपैआ होइ जेतय तऽ बच्चो बुतुरू आनन्द रहितय अपनो सुरक्षा रहबय तऽ कहलखिन ठीके छै ई महीना देखय छियै तऽ अपना पैसा हाथमे आइ जेतय तऽ तनिक बेसने पीसायके अपना कचरिये जेना बूटके घूघनिये होइ छै तऽ घूघनिये बेचबय जेनाकि मुरही होइ छै तऽ मुरहिये रखबय इएह सब तनिक समोसे बनेबय अभी अल्लू कीनलखिन एक बोरा तऽ अपना आलूके समोसा बनतय तै पर बाद जाके आलूके होइ छै आलू चिप्स तऽ आलूके चिप्स बनतय इएह सब बेचय लए अपना कहलियै दोकान खोलि लेबय नहि होतय तऽ बजारमे नहि होतय तऽ अपना डेरेपर खोलिके अपना चदरा चढ़ल छै वएहमे अपना बेचबय तकर बाद जाके तनिक लिट्टी रखबय तनिक सिंघारा रखबय तनिक घूघनी रखबय घूघनी अर तनिक उबालि देलहुँ तनिक पियाज आर कचका मिर्ची तनी गरम मसाला सब मसाला अपना दै छियै जेनाकि हरदी होलय धनिआ गुण्डी होलय मिर्चीके गुण्डी होलय गरम मसल्ला होलय इएह सब देलहुँ तऽ तनी घूघनी बढ़िआँ बनय छै तऽ अपना बिजनेस करतियै रऽ तऽ अपना बिजनेसमे ओते होइ छै मालिकके कहलियै मालिक कहलखिन ई महीनाके बाद अपना देख लेबय जते पैसा होतय हाथमे अपना डेरेपर खोलबय दोकान इएह सब करबय